कहिड़े बि सुठे कम लाइ असां सभ खां पहिरियों गणेश भॻिवान जी पूॼा कंदा आहियूं अॻियां कहिड़े बि कम में सुठे कम में गणेश भॻिवान जी पूॼा करे अॻिते असां वधंदा आहियूं उन खां पोइ शुभ कमु असांजो चालू थींदो आहे चाहे कुझु दुकान खोलींदा आयूं पहिरां श्री गणेश पूॼाऊं पोइ असां पूॼाऊं कंदा आहियूं इहो उहो दुकान ते सभिनी हंधि हवन करायूं चइन माण्हुनि खे सॾु कराए हवन कराईंदा आहियूं उते वेहंदा आहियूं सभु ॼणा वरी परसाद वरसाद ठाहे करे सभिनीनि खे तंहिंखे हा पूॼा ते वेहारे पूॼा खां पोइ रोटी वोटी अगरबत्ती जीअं किथे नईं दुकान फिटिंग विटिंग कराईसीं हुते हवन कराइणी असांखे ज़रूरी आहे